ना ही किसी भी प्रकार की डांस रील और शॉट्स देखते हैं और ना देखने के लिए प्रेरित करते हैं और ना ही अपने बच्चों को देखना पसंद करते हैं